जेब्ला आं हसथेलाव दङमोन बे समाव सासे आंनि लोगो दंमोन नेफाल नि बियो सानसेखालि आंखौ बुंदोंमोन जायखि जायानो नों खामानि मावा मानो फिसा खामानिबाबो नों गावनि बेस्थ खौ होननो नाजा बे बाथ्राया आंनि जिउआव बहुथ मोनसे सोलायनायखौ लाबोदों जायनि जाहोनाव आं जायखि जाया फिसा खामानि इबेन थयलेथ खिलिनिं बा माबा मोनसे फिसा खामानिबाबो आं बेस्थ होनो नाजायो जायनि जाहोनाव दिनै आङो गोबां जिनिसआव मोजां फिथाइफोरखौबो मोनदों बिबादि मावनायनि थाखाय बिनिखायनो जों जायखि जाया मावा मानो आंनि मोनसे दिनै लाइफ आव बे जिउआव मोनसे रोंगौथि मोनसे आबिगथाया फैबाय बे जाबाय जों जेखौनो मावा मानो जेखि फिसा गिदिर खामानि मावा मानो जोङो बेखौ बेस्थ होनानै बा गोसो गोरबोजों जों मावनांगौ अब्लासो जोङो जोंनि जायखि जाया खामानिखौ जोङो जाफुंसारहोनो हागोन